देखिऔ गामके घटना बहुत छै कहू गामके घटनाके से अहाँके हम एहिमे जनेलहुँ लेकिन किछु गाड़ीके आवाज अएलै गामके घटना कहलहुँ जे हमरासभके ओहिकालमे अपनेके भयभीत भऽ गेल रही पुलिससँ हमसभ बच्चामे डरै छलहुँ जखनकि ई किछु हम युवा पनरह वर्षके जहन भेल रही तकरबाद ई घटना जे हम सुनेलहुँ हँ राजनीतिके तखुनका ई घटना छिए आओर हमसभ आँखिसँ जाकऽ देखलिए जे आदमी मरला हुनका जाकऽ आँखिसँ देखलिअनि बच्चाके अवस्था रहै दौड़िकऽ गेल रही देखलिअनि किछु आओर अपना दिससँ आब ओहिकातसँ कि भेलै से नहि लेकिन ओहिमे बहुत किछु भेलै आइ हमरा गामके बहुत किछुके हम तऽ कहलहुँ जे एहि गामके सबसँ पहिने एकटा पक्कीकरण नाला जे छै से बहु जनसंख्याके आधारपर देनाइ बहुत ई आबै छै नाला छोट मोट नाला आबै छै एक साल भेल ओ नाला फेर टुटि गेल ओहिनाके ओहिना जाहिमे आब हमर अपन खतौनी आब हमहूँसभ वाससँ घेरा गेल छी अपन खतौनी जमीनमे हम पानि जाए दै छिए जे एहिलए कएक गोटा हमरा विरोधो करै छथि कएक गोटा सपोर्टो करै छथि ओ जमीन हमर गाछ लागल जमीन हमर बरबाद भऽ गेल हम कोनो महापुरुष नहि छी हम तऽ एकटा कहलहुँ पहनहिए हम एहिमे वर्णन देने छी जे हम एकटा साधारण टीचर छी हम ज्योग्राफीसँ आनर्स कएलहुँ पोस्ट ग्रेजुएट कएलहुँ लेकिन सरकारके जाकऽ हमसभ ट्रेनिङ्ग इसकुलमे अप्लाइ कएलहुँ भागवत झा अएला सब ट्रेनिङ्गके इसकुलके तोड़ि देलखिन ओही बीचमे हमर माताजीके से देहान्त भऽ गेलनि घरके इस्थिति बहुत जर्जर भऽ गेलै हमसब चलि गेलहुँ परदेस बहुत दिनतक हम एकटा छोट नौकरी करैत पहिने गेलहुँ हरिद्वार तकरबाद हम ओतऽसँ दिल्ली पहुँचलहुँ दिल्लिओमे बहुत दिनतक काज कएलहुँ लेकिन उपयुक्त अस्थान नहि भेटबाके कारणे फेर हमरासभके गाम आबऽ पड़ल आओर गाममे आबिकऽ हम एखन जीवनयापन कऽ रहल छी तीन बच्चाके कन्यादानो कएलहुँ बच्चासभ ठीक छथि एकटा बच्चा छथि ओ बच्चा अपना हमरासँ हटिकऽ बात करै छथि ओ गलत आइके जुगमे जे छै ओ चाहे सिगरेट कहिऔ गाँजा कहिऔ शराब कहबै एहिसबके बीचमे ओ बच्चा हमर बरबाद भऽ रहल अइ हम ओकरा बेर बेर कतबो कहै छिए शान्तिपूर्ण लेकिन ओ बात नहि बुझि रहल अछि हम एहिसब लऽ कऽ अपने गाम गाम एहि गामके जँ हमरा अहाँ पुछै छी एक दुइटा हम अपन जमीन जे हमरासभके पिताजीके अधीनस्थ जमीन रहनि खादी भण्डार खादी ग्राम उद्योग रहनि हमरासभके देखने छिए जे काफी ओ चलै छलै ओहिठाम हम अपना एगो बैलगाड़िओ ट्रैक्टर सबसँ पहिने ओहीठाम हम देखने रही तखन ओ खादी ग्राम उद्योग समाप्त भऽ गेलै आइ ओतऽ फेर एहन बात अएलै तऽ हमसभ प्राथमिक विद्यालयके स्थापना कऽ देलिए एखनहु ओतऽ जमीन छै प्राथमिक विद्यालयसँ कनिए हटिकऽ जे एकटा बारात भवन जँ होइतै तऽ बहुत ओकर ईंटासब अगलबगलके लोकसब सबटा घीचिकऽ लऽ जा रहल छै हमरालगमे ओ पइसा नहि अइ जे हम अपन योगदान दऽ देबै हम ओतेक नहि छी पइसावला आदमी कन्यादानसँ जुझिकऽ अपनाके कहुनाकऽ जीवन यापन कऽ रहल छी